पहिरियों त माण्हू कपिड़नि धोअण लाइ साबुण ऐं सोटी जो इस्तेमालु कंदा हुआ हाणे जे ज़माने में कपिड़नि धोअण लाइ वॉशिंग मशीन अची वयूं आहिनि वॉशिंग मशीन सैमी ऑटोमैटिक आहिनि ऑटोमैटिक बि आहिनि सैमी ऑटोमैटिक मशीन में असां पहिरयों हिकिड़े टब में कपिड़ा धोईंदा आहियूं हुन खां पोइ असां ॿिए टब में कपिड़ा विंझंदा आहियूं जंहिं में कपिड़ा सुखिजी वेंदा आहिनि ऐं फुली ऑटोमैटिक ऑ वॉशिंग मशीन में असां हिकिड़े ई टब में पाणी विझी करे कपिड़ा धोईंदा आहियूं ऐं हुन ई टब में पाणी कढी करे पोइ उहो कपिड़ा सुखिजी वेंदा आहिनि जीअं त मौसम अलॻि अलॻि आहिनि असांजे भारत में त गर्मीअ जे मौसम में असां जेका कपिड़ा वॉशिंग मशीन में सुखाईंदा उहा उन मां कढी करे असां पोइ वरी बालकनीअ में रसी ते उहो कपिड़ा टंगंदा आहियूं ऐं ॿ टे कलाक में उहो कपिड़ा सुठे नमूने सुखिजी वेंदा आहिनि उन खां पोइ ईंदो आहे बरसाति जो मौसमु उन में थोरी घणी मुश्किल थींदी आहे छो त बरसाति जे करे कपिड़ा जल्दी न सुखंदा आहिनि अधु कपिड़ा त मुंहिंजा वॉशिंग मशीन में ई सुखिजी वेंदा आहिनि पर पर उन खां पोइ जेका कपिड़ा न था सुखिजनि उहे बरिसाति जे मौसम में सुखण लाइ पंज छह कलाक लॻंदा आहिनि ऐं पोइ ईंदो आहे सर्दीअ जो मौसमु उन में बि बरसाति वांगुर ई जामु टाइम लॻंदो आहे कपिड़ो सुखायण लाइ ऐं वॉशिंग मशीन अचण जे करे पाणी जेको यूज़ पाणी जेको असां वापरींदा आहियूं कपिड़ा धोयण महिल जामु घटि यूज़ थींदो आहे छो त पहिरे जे ज़माने में माण्हू कपिड़ा हथ सां धोईंदा हुआ त उन में जामु पाणीअ जो व यूज़ थींदो उहो हाणे घटि यूज़ थींदो आहे छो त वॉशिंग मशीन में पाणी घटि इस्तेमालु थींदो आहे ऐं पहिरियों असां सोटीअ सां धोऊं पोइ वरी साबुन सां धोऊं हुन में जाम पाणीअ जो वेस्टेज थींदो आहे वॉशिंग मशीन अचण अचण जे कारण पाणीअ जी बि बचति थींदी आहे जेको असां लाइ जामु ज़रूरी आहे ऐं अॻियां अचण वारे जनरेशन लाइ बि पाणी बचाइण ज़ाम ज़रूरी आहे त वॉशिंग मशीन हिकिड़ो हिकु नमूनो आहे जंहिं में असां पाणीअ जी बचति करे था सघूं